आमी गायन करतना

ब्रिदिंगाचेर कसो कंट्रोल करप म्हणल्यार आमी पयलीं सदांच कपालभाती स्वासोस्वास हे सगळें घेवची पडटात स्वासोस्वास घेतले शिवाय तुका म्हणपा जायना केन्ना आमचे हितून कितें अलंकार म्हण आसतात ते अलंकार म्हणटा ते प्रॅक्टीस करचे पडटात परत परत तें तेंच म्हणोन सारे गम म्हणप आनी कितें म्हणप तें परत परत स्वासोस्वासा आसात तें तुका तें खूब इम्प्रूवमेंट जाता आनीक हें सगळे उपाय म्हळ्यार तुका ब्रिदिंगाक हार्ट ट्रबल जायना का काळजाचो धोको जायना आनी किदें जायना ते म्हणून म्हणटा आसतना तूं सारको वेवस्थीत म्हणटा जेन्ना तूं जेन्ना तूं प्रॅक्टीस करता जेन्ना तूं स्वासोस्वास घेता ब्रिदींग करता तेजेर तुजो एकच उपाय म्हणचे तूं सद्द्यां तेजे एलोमेल म्हणटा करचे पडटा प्राणायम करचे पडटा प्राणायम हो अत्यंत गरजेचो स्वाशोस्वास प्राणायम केले शिवाय तुका हें जायना सद्दां तुवें तें एक्सायस तें चालू दवरपाचो सतत तूं खंय वता तेन्ना आनी तेन्ना तुगेली तुगे खूब इम्प्रूवमेंट जाता आनी कसलेच काळजांत एटॅक बिटॅक येतात ते बंद जाता आनी तूं श्वासोश्वासांतल्यान तुका एक स्वास म्हणजे मनशाची गरजेचो हें स्वास गेलो कांय सगळें गेलें मनशां म्हणून तो स्वास कंट्रोल करून दवरचो पडटा